आं सांगात कोण कोण उलयता ओके वेलकम हय हय हय सांगात कितलें जाण आसा कितलें जाण ओके पांच जाण ओके ओके ओके तुमची हय आं थंयसान सादारण एक तीन चार किलो मिटर सुमार जातले इतलें लागी पावल्यात तुमी बरोडासान हय तुमकां तुमकां ह्या ना पूण तुमकां ये कशें जाय आं ओके आसा आसा ए सी आसा नॉन ए सी आसा दोनी आसा रेंट तुमी उलया नोगोशियेबल आसा रेंट तुमकां बरें दिवया फेसिलीटी सगळ्यो रेंट एकट्या आमी अडेज अडेज हजारांक दिता टु थावजंड फायव हड्रेडांनी येया येया तुमी मागीर ये करपाक जाता नेगोशियेट करपाक जाता आनी कमी करया नो प्रोबल्म पूण बाकी सगले दरना लोक ये तुमकां ये बज बजेट कमी आसा न्हय बजेट कमी आसल्यार सुद्दां दुसरें रूम आसा आमचे कडेन नॉन ए सी आसा हय ओके ओके आमच्या ए सी ए सी आसा टी वी आसा काय ना बरें बरें तशें जाल्यार तुमकां बरीं पेकॅज दिवया इवन प पा तुमी तुमी पांच दीस जर जाता जाल्यार तुमकां बरें भितर आमचें सायडीक जाय जाल्यार आमचो वॉटर पूल आसा तुमकां फ्रि दिवया हय हय हय हय रेस्टोरंटाचो तुमकां मेन रुम सर्विस रुम सर्विस आसतली आमी भितर ये आसा किदें टी वी आसा तुमकां सगळो ताजे भायर तुमकां जर सायड सिंग आसा जाय जाल्यार आं अरंज करतात बट यू हेव टु पे तुमी पे करपाक जाय हय हय हय आतां ना ना ना ना ना ना ना ना ना आमी जाय तुक तुमका जर जाय जाल्यार एक पांच दीस तुमी रावतली एक दोन साटिंग जाय जाल्यार दोन दीसा हेजे तुमचें अडजेस्टमेंट करपाक जाता येया तुमी उलया उलया येस येस सामकें शुअर हे पळय तुमकां तुमकां सगळें तुमकां सगळें फेसिलीटी दिता नो प्रोबल्म तुमी येयात आं येया तुमी येया तुमी उलया या आय एम वेटिंग वेटिंग येयात बरें बरें ओके ओके ओके